मैं मौजूदा पौधों से अधिक पौधों का उत्पादन करने के लिए मैं यह तकनीक अपनाता हूँ कि जो हमारे खेत होते हैं तो हमारे खेतों की जो मैड होती है डोरे होती हैं पगडंडीयाँ होती हैं तो उनमें क्या है कि मैं नर्सरी से पौधे ला कर के उनके सेएड में चारों तरफ़ लगा देता हूँ जैसे क्या है कि और पौधे तो होते हैं जो होते हैं तो मैं और बनी पौधों का और भी उपयोग कर सकता हूँ और मैं ऐसी तकनीक ही ज़्यादा अपनाता हूँ जिस से क्या है कि हम को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सके हमारी फ़सलों को भी नुक़सान ना पहुंचे इस लिए मैं यही तकनीक का उपयोग करता हूँ जो हमारी खेतों की चारों तरफ़ की मैडें हैं तो उनके चारों ओर पौधे लगाने की तकनीक का उपयोग कर